ड्राॅइंग करते समय हम अन्य प्रकार की वस्तुएँ जो होती हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं जैसे कि जो हमारा आर्ट का समान होता है जैसे कि जो हमारे पसंदीदा रंग होते हैं जो पसंदीदा हमारी जो ब्रांडेड होते हैं जैसे कि हमारे डोम्स हुए नटराज हुए एल्कोस हुआ हमारा बेटर हुआ ये सारी जो कम्पनीयाँ हमें जो अच्छी तरीके से कल अच्छी तरीके के रंग हमें प्रभाव करवाती है जो हमें देती है हमें इसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आती यह स्टेशनरी का सामान बिल्कुल महंगा नहीं है यह हमें जितना हम उनसे मांग करते हैं वह हमें इतने ही परचेस में हमको यह चीज प्रोवाइड करवा देती है जैसे कि ड्राॅइंग करते समय हम आर्ट का सम्मान करते हैं हम बहुत ज़्यादा आर्ट का सम्मान करते है तो हमें आर्ट का जब हम सम्मान करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें भी नहीं सोचना चहिए जैसे कि आपके अंदर कोई चीज की खूबी है तो आप उस चीज को खूबी दिखाएंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ये खर्चा है नहीं मेरे मेरे मायने से आर्ट करते समय हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हमारे लिए स्टेशनरी का सामान कोई भी महंगा नहीं है वे हमें कम छोटी चीज़ें भी देते हैं और बड़ी चीज़ें भी हमें मिलती हैं जैसा आप लेना चाहे स्टेशनरी शॉप वाले हमें वैसा प्रोवाइड करवाते हैं आपकी जैसी इच्छा है जैसे आप आर्ट बना रहें आप उस तरीके के रंग का उसमें उपचार कर सकते हैं